हैलो हैलो तुसें फोन कीते दा ही मिगी थोह्ड़े देर पैहले मीं पैहले इद्धर ऐ नी ऐ हा सनाओ कम्म ऐ कोई आं हां बनी जाग किन्ना बनाना किन्ना बनाना अच्छा शैल बधिया चाहिदा

कोई नी ठीक ऐ ते मैंहगा हां इयै सना दा मैहंगा बनना ई फ्ही ओह् जियां तुस आक्खा दे दस्स बंदें दा बनाना ऐ दस्स बंदें दा बनाना ते इदे च खर्चा होना वीर ठीक ठाक वीर त्रीह् चाली ज्हार रपेआ लग्गी जाना तुंदा मिनीमम शीशा माराज इन्नी लकड़ी तुस आक्खा दे बधिया बनायो लकड़ी बी असें शैल लानी क्वालिटी दी लकड़ी लानी असें ते ओह् कन्ने शीशा लाना शीशा बी शैल लाना कोई इयां होड़ी लाना माड़ा मुट्टा माराज तुस बाहर बाहर कुसा गी बी पुच्छी लैओ कुसै नै बी तुसेंगी सत्तर अस्सी ज्हार शा घट्ट नी सनाना ऐ तुस अपने ओ तां तुसेंगी मी त्रीह् चाली ज्हार आक्खा ना

ठीक ऐ कोई चक्कर नी तुंदा बड़ा बधिया बनोग पैसें दा ध्यान रक्खेओ पैसें दा ध्यान रक्खेओ फ्ही करी लैयो ठीक ऐ ठीक ऐ जी ठीक ऐ जी